दिक्खो जी इस दे बड़े सारे फायदे न में जि'यां इक फोन खरीदेआ प्रोडक्ट फोन में लैता इक मसां अजें बस पंदरां दिन होए फोन लैते दे बड़ा अच्छा फोन ऐ एह् इस फोनै दे बड़े बड़े ओह् न फायदे न मिगी बड़े बड़े किस्म दे ओह् न इ'यां तुसें ई अ'ऊं सनाना पूरे केईं सारे फायदे जेह्ड़े में अपने इस फोन दे फायदे तुस लेई जाओ स्टडी आस्तै अपनी पढ़ाई करदे आं में पढ़ाई करदा जि'यां ते हून मिगी फोन ऐ ते फोन में लैते दा ते बड़े सारे एह्दे गूगल बिच बी में स्टडी करदा कोई बी स्टडी होंदी ते में गूगल बिच्चा दा गै सारा किश सर्चां करी करी पढ़दा ते बड़ा फायदा ऐ एह्दा नेईं तां अगर फोन निं होंदा हा तां में इंस्टीट्यूट जाना पौंदा हा कोचिंग दे पैसे देना पौंदे हे पैसे देई देई इ'न्ने कु'त्थां दा अस गरीब बंदे न बड़े हून असें फोन लेई ओड़ेआ इक बारी ते बस हून एह्दे फोनै दा गै उद्धरा खा'ल्ली सर्च गूगल बिच करदे ते सारा मटेरियल जि'न्ना बी असें पढ़ाई आह्ला सिस्टम ऐ में हून जि'यां प्रैक्टिकल बनांदा सारे इक दूऐ पर व्हाट्सएप दा ऐप बड़ा अच्छा ऐप ऐ इक व्हाट्सएप व्हाट्सएप उप्परा में खा'ल्ली इक मैसेज करदा अपनी गर्लफ्रेंड गी गर्लफ्रेंड मिगी भेजी ओड़दी पूरी मटेरियल ते में तोआरी लैंदा जां उसी किश चाही दा होऐ ते में उसी भेजू ओड़दा व्हाट्सएप उप्पर ते ओह् मिगी देई ओड़दी इक स्हाबा दा इसदा इक बड़ा गै अच्छा इक कैमरे दी क्वालिटी ऐ जि'यां में अपने उप्पर कोई बी कोई शो होंदा कि कोई प्रोग्राम होंदा ते में अपने फोनै बिच पूरा पूरा कैप्चर करी लैंदा ते उस दे कन्नै होर बी बड़े सारे फोटोग्रॉफी होंदी जि'यां कुदै फोटो खिच्चने बड़े शैल शैल फोटो औंदे इस फोनै ई पूरा पूरा साफ साफ दिखदा ते अपने इस दी जेह्का में हून एह् फोन इसदी रैम बड़ी प्रोसेसर ऐ इसदा रैम हेवी ऐ बैटरी बैकअप ते इसदा बड़ा गै जादा ऐ जि'यां अ'ऊं इक दौ अज्ज ते इक रात चार्ज लाना ते दौ चार पंज दिन में कोई चार्ज लाने दी जरूरत गै निं पौंदी ऐ एह्दी ते होर बी बड़ा अपने जि'त्थें मर्जी जाह्गा ते में अपने फोन इक बारी चार्ज करना ते दो त्रैऽ दिन फोन चली पौंदा बड़ा शैल फोन ऐ ते बाकी हून मिगी इसदा मिगी इक फायदा ऐ फोनै दा ते अस अपने घर होंदा में हून कुसै घरे आह्लें गी फोन करना होंदा ते में अपने इ'यां पता निं लगदा हा कि ओह् भई तुस कु'त्थें न कु'त्थें नेईं कु'त्थें फिरा दे ते हून फोन लैते दा ते सब तो न्हाड़ा बड्डा फायदा ते इयै कि भाई घरे आह्लें गी फोन करना पता लग्गी जंदा भई केह् करा दे केह् नेईं करा दे अगर ओह् निं होऐ ते अगर उ'नें गी नेईं बी विश्वास होऐ ते ओह् आखदे इक एह्दे ई बड़ा शैल ऐप ऐ वीडियो कॉल आह्ला व्हाट्सएप उप्पर वीडियो कॉल करदे ते दिक्खी लैंदे कि भई कु'त्थें ऐं कमरै बिच ऐं जां बाहर ऐं फिरा दा कुदै ते बाकी इक सब तो बड्डा इस दा फायदा इ'यै ऐ कि मेरी मशूक ऐ मशूकै ई में अपनियें अ'ऊं अपनी मशूकै ई एह्दे इक बड़ा शैल ऐप ऐ स्नैपचैट स्नैपचैट उप्पर अ'ऊं मशूका अपनियै नै गल्ल करदा ओह् मिगी वीडियो कॉल करदी ओह्दे उप्पर अपने मजे कन्नै इक जागत ऐ इ'त्थें उस बी लैते दा फोन लाला उस दा नांऽ